मैं चित्र बनाते समय पहले चित्र के बारे में सोच लेता हूँ कि मुझे क्या बनाना है उसके बारे में अच्छे से जान लेता हूँ कि क्या कैसे चीजें रखना है उसकी कैसी वो दिखती है और फिर मैं इतना बड़ा चित्रकार नहीं हूँ लेकिन फ़िर भी वो मेरा एक शौक है तो मैं थोड़ी थोड़ी कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी हो जाए मेरी चित्रकारी मेरे दोस्त कहते हैं कि कि तुम बहुत अच्छी चित्रकारी कर लेते हो वो वो मुझसे अलग अलग चीजें भी बनवाते रहते हैं मैं अपनी ड्राॅइंग बनाते समय बहुत चीजों के बारे में सोचता हूँ कि इसमें कुछ नया किया जाए और कुछ ऐसा ऐसी चीज की जाए जिससे बहुत सभी लोगों को पसंद आए लगभग लगभग मैं चित्र का चित्रकारी करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन से अच्छा रहता है कि सामने चीज रखी हुई चीज को देख कर ही बनाता हूँ जिससे एक अलग ही अनुभव आता है और मैं चित्रकारी